मां अॼु ताईं काफ़ी जॻहयूं घुमियो आहे पर लिंक सां हटकर जॻह मूंखे हिकिड़ी त इहा लॻी असां नागपुर जैवला में संतसतराम धाम जेको सुठे पायदाने ते वॾे पायदाने ते ठही वे वञे थो हुते मूंखे ॾाढो सुठो कुझु ॾिसणु मिलियो अंए हीअं मूंखे लॻो ॾाढो बैस्ट लॻो इंडिया जी वॾे में वॾी साईं सतरामदास साहिब जिनि जी काफ़ी वॾी माना मूर्ती साहिबु ठही ठहणु वञे थी कुझु समय में हुनजो उद्घादन थींदो ऐं ॿीं इहा ॻाल्हि ॾिठी की हुते काफ़ी माना सुठे पायदाने सां माना मूर्ती साहिबु शेवा हर शहर जा माण्हू रोज़ु आहे दिन सुठियूं शेवायूं थियनि वेठियूं ऐं मूंखे इहा बि हिकिड़ी मुंहिंजी बि चाह आहे त मां बि हुते वञी शेवा कया हर तरह जा धर्म जा हर तरह पंथ जा हर माण्हू हुते अचनि वेठा ऐं ॾींहं राति चोवीह घंटा चोवीह कलाक सुठी शेवा थिए ति सभिनी खे हुते ग़रीबनि जे लाइ हुते पा हुननि सभिनी जे लाइ आसे पासे में सभु कुझु थियल आहे ऐं स्कूलियूं वग़ैरह संस्थायूं ठहे वेठी ग़रीबनि जे लाइ बि सुठी तरह जो इहो सभु थिए वेठो हुन खां पोइ ग़रीबनि जे लाइ इस्कूलियूं ठहियल आहिनि कॉलेजियूं ठहनि वेठियूं गौशाला ठहनि थियूं सभु कुझु सुठे सां बहितर नमूने सां थिए वेठो हीअंई सिंधी जूं असां सिंधी समाजिनि काफ़ी हंधु सुठियूं संस्थायूं माना अञा अॻियां वधी रही आहिनि जीअं की मां ॾिठो आहे हर शहर में हाणे सिंधी झूलेलाल साईं जो ऐं सिंधी सामाजिक फंक प्रोग्राम वग़ैरह काफ़ी थियनि वेठा हुन खां अलावा ॿारनि के सभिनिनि मां शहर ॿिया बि ॾिठा आहिनि घणा ॾिठा आहिनि अहमदाबाद में बि मां ॾिठो सुख धाम सचो सतराम ट्रस्ट द्वारा ठही वेई आहे हुते वॾनि जे लाइ वॾी उमिरि लाइ आश्रम ठहियल आहिनि शेवाऊं सुठी थियनि पेयूं ऐं गौशाला थियल आहिनि वॾनि खे यात्राऊं सिंधी सामाज द्वारा सचो सतराम संस्था द्वारा कराई वेई वञे पेई ऐं ई ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे सिंधी फंक अॻियां वधनि पिया हर शहर में इअं त घणेई शहर आहिनि पर हर शहर में हींअर इहा सुठी ॻाल्हि आहे सिंधी सामाजिक फंक्शन सिंधी ऐं हैड लिंक यूनिटी ऐं यंगीस्ट यंग जवान ॿार सभु मिली झूली करे ॿारनि खे जवाननि खे अॻियां हुआरियो वठाए वठंदा इअं मूंखे कुझु सिखण मिलियो नई सुठी ॻाल्हि तमामु बहितर ॻाल्हि इहा ई लॻी हर संस्था अॻियां वधे वेठी ऐं मिली करे हिकिड़ो ग्रुप थी करे सभु अॻियां पंहिंजो सामाजिक कमु करनि था ऐं हटकर जी ॻाल्हि आहे माना काफ़ी इहा सुठी ॻाल्हि आहे की हर शहर जी ॻाल्हि आहे सुठे हंधु मां सभिनी काफ़ी शहर घुमियो आहियां त काफ़ी शहरनि में मूंखे हिकु सिखणु मिलियो इहो ई मूंखे बहितर लॻो त असांजे सामाजिक फ सभु कुझु सुठो थिए वेठो झूलेलाल साईंअ जे लाइ बि भई मूर्तियूं वग़ैरह थिए सुठे नमूने हाणे उद्घाटन थियनि वेठा हाणे जी ॻाल्हि आहे भई अरी अयोध्या में बि सिंधी सामाजिक द्वारा सां काफ़ी कुझु उहो योगदानु ॾिनल आहे ऐं सिंधी सामाजिक द्वारा हर शहर में राम भॻवान जी जे बारे में बि माना हुनजे बारे में बि सभिनी खे सभु कुझु समुझायो वञे पियो ऐं झूलेलाल साईंअ जे बारे में बि सभिनी खे सभु कुझु समुझायो वञे पियो ॿारनि खे बि ऐं वॾनि जंहिं खे बि ऐं सिंधियुनि तालीम बि ॾिनी वञे थी ऐं सभिनी खां बहितर जॻह हरिद्वार में बि झूलेलाल साईं सिंधीस पंथ जा जेतिरा सिंधी संत महात्मा मातायूं सभु कुझु हुननि जूं बि मां जॻहयूं घुमल आहियां मूंखे हरिद्बार में बि हर की पोड़ी ते बि मां ॾिठो काफ़ी कुझु सुठो सभु थी रहियो आहे